हॅलो हांव हांव मातसो एक मातयेचो ट्रक मातसो लोड कोत कितलो हा म्हाल ते कितले दोन टन सो चार तरी हं म्हाकोडें दोनूच ट्रक हा होय बट खुंयच्या खूंय

ओके बट तूं खुयच्यान खूंय व्हरपा जाय तें पूण सांग हां ओके बट कितलो दितोलो पयशे तें पयलें सांग आं कळ्ळें इतलें पयस न्हू सो एटलिस्ट फाय थाउजंड दोनी ट्रकांचें वय दोन फावटी मात्ता वय ओके आं ओके हय बट केन्ना योंव आं ओके

हय बट आतां रोकडी सांज जातोली मरे आसूं एक आयज आनी एक फाल्यां ओके ओके बाय